आं हॅलो हॅलो परेश उलयतालो हें तुमी टॅक्सी भाड भाडें मारता न्हय रँट न्हय आ म्हाक ह्यांगां काणकोण वोसपा आल्हें रे आमगे फॅमली पिकनीक घेवन कितले पडटले तेजे रे कितले खूंय कसली गाडी काडी आं तुग कार हां तुगेली पालो पालोले बीच पालोले बीच वोसपा जाय केंपे सान होय केंपे सावन पिकप करपा जाय केंपे सावन काणकोण सात हजा कितले रे बाबा सात हजा हूंय रे बाबा

कितले कितले कितले व कितले किलोमिटर केंप सावन केंप्यां केंप् सावन काणकोण आं फॉटी टू मागीर सात हजार चड जाल ना तुगेले माश्शे कमी कर मरे

ऑके ऑके पांच जा ऑके पांच जा पांश्शी यें सांग म्हाका मागीर कितले आमगे आमी एक सात जाण आसा जातले सात जाणां ना लगेज ना फक्त बेश्टें आम भोंवपाचें इतलें अशें हय बेश्टे कपडे न्हांवपाचे बाकी लगेज कांय ना फक्त सात जाण आसा आमी जातलीं ना ना पूल डे पूल ना म्हाका आमक् ना ना आमकां राव रावपा ना हॉ सकाळचीं भोंवतले मा सांची येवपा रे आमी एक ना एक एक प्लेस एक प्लेस हय हय

ऑके बरें न मॉ मॉनींग मॉनींग फाल्यां ऑय मॉनींग मॉनींग णायण ओ क्लॉक वोसपाचें णायण ए णायण ओ क्लॉक मागीर सांची सआ बी येवपा रे आमी हांव केंप्यां आसतलो केंपे केंपे बाजार हांव हय केंपे बाजारा बाजारा यो थिंगां आसता न्हय थिंगां फ्लॅट आं मागेलें

हय सात जाण हय तुमी इनोवा कित्याक आसतली ना तोल्ही बी इनोवा बी इनोवा जाता सात सॅवॅन सिटर हय न्हय ना तेस ओके हय तोल्ह्यो चलता आमी जेवोण कन्ना आतां हॉटेला थिंगां जोवतले आं वेटींग चान आस ला वेटींग चाजीस म्हळ्या किदें आत तर कितले पडटा वेटींग चाजीस सोकाळचे आमी बल्हे ऑल म्हणट मागीर साचें रावचे पडले न्हय तूं ओके माश्शे ते कमी कमी कर आनी माश्शे पळय फायनल कर

ऑके ऑके बरें मागीर फाल्यां यो तर चल ऑके चल बरें